इसकुलमे शिक्षकके तऽ सबसँ पहिले बच्चाके अपना मातृभाषाके शिक्षा देबैके चाही ओहिके बाद ओकरा आओर शारीरिक शिक्षा देबैके चाही समाजमे कइसे बात करल जाइ छै आओर ओहिके बाद बच्चाके इसकुलमे शिक्षकके खेलपर ज्यादा खेलके शिक्षा देबेलऽ देबैके चाही कियाकि अगर अहाँ बच्चाके खेलके शिक्षा देलऽ जाइ तऽ बच्चा शारीरिक रूपसँ अच्छा रहतै स्वस्थ रहतै ओहिके बाद बच्चा कभी भी बीमार अगर पड़ि गेलै खेल खेलके लऽ तऽ ओकरा जहाँ तक बीमारी ज्यादा देर तक घेरकऽ नहिऽ रखतै आओर ओहि तरह अगर बच्चाके मातृभाषाके शिक्षा देबै तऽ बच्चा अपना समाजमे जाकऽ अपन मातृभाषाके व्यक्त करतै आओर अच्छासँ व्यक्त करतै अपन व्यक्तित्वके निखारतै इएहसब हइ कि इसकुलमे शिक्षकके बच्चाके ईसब चीजपरके शिक्षा देबैके चाही ताकि बच्चा अपन भविष्य बना सकै